اردو ہمارے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ پہلے کے زمانہ میں اردو کے اردو کا استعمال زیادہ ہوا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے سمے آتے آتے اردو کا کم استعمال ہونے لگا لیکن ہم لوگوں کو اردو پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھا پڑھاتے ہیں جس سے وہ بھی سیکھے اور اردو کا ذکر ختم نہ ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ اردو کا ہی ذکر زیادہ چلے اردو میں ہی پڑھے اردو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اردو ہمارے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں حال وہ بس اردو ہی چلتا تھا